हेल' औ गुद इभिनिं औ औ आं बुंदों बेंटल हाइयार सेकेन्दारिनि प्रिन्सिपाल माबाफोर इनकुइरि दंमोन नामा औ औ औ खोब मोजां औ ओरैनो जोंनिया माने फार्स्त माने ओइस एस एल सि आव फार्स्त इयाराव एदमिसन लानांगौबा माने स्टुदेन्ट आइ दि क्रियेट खालामनांगोन आरो अनलाइन स्टुदेन्ट आइ दि अनलाइन क्रियेट खालामनानै बेयाव मोनसे आइ दि मोनो बे आइदिखौ माने फरायसालियाव ज'मा होनांगोन आरो माखासे दकु'मेन्टजों लोगोसे कास्ट सारटिफिकेट आरो पास सारटिफिकेट मार्कशिट एदमिट बेफोरखौ ज'मा होफैनांगोन आरो फार्स्टावनो ह'स्टेलनि फेसिलिटि दङ ओरैनो गोर्ल्स ह'स्टेलनि फेसिलिटि दङ बइस ह'स्टेलनि फेसिलिटि गैया खिन्थु खालामथ'नो हानाय जायाखै ओहो लाइब्रेरिया दङ दङ बिजाब लांनानै फराय हैनो हागोन मोजां मोजां बिजाबफोर दङ आरो फार्स्त ओरैनो गभमेन्ट गभमेन्टनिफ्रायबो माने फार्स्त सेकेन्द इयारखौ फ्रि टेस्क बुक हरखायो आरो स्कुलनिफ्रायनो मोनगोन बिजाबफोरखौ आरो बाहेरा बिजाबफोरखौ लांनानै फरायहैनो हागोन औ साबजेका दङ फ्राय गासिबो दंबावो आर्ट्स स्ट्रिमा पलिटिकेल साइन्स हिस्त'रि इक'न'मिक्स हिस्त'रि गासिबो दंजोबो लाजोबनो हागोन औ अनलाइन स्टुदेन्ट आइदि क्रियेट खालामग्रोनांगोन आरो बिनि उनाव नोङो दकुमेन्टखौ गासिबो ज'मा होफैदो होम्बानो बेयाव एदमिसननि प्रसेसा थाब जासिगोन आरो फिस लाया फ्रि जोंना गभमेन्ट स्कुल नालाय फ्रि औ फ्रि जागोन औ बुजिबाय ना औ दे बिदिनो खालामबानो जाबाय दे दे अवेल काम अवेल काम